सुरेश भाई बोल रहे हो भईया टिकिट हैलो भईया टिकिट खपंदी हुई मुखे मुखे खपे पटना जी भईया मुख पंद्रही तारीक वंञणो आ भईया थी सघे तो भईया सूपर फास्ट में कढिजो ना छोकी छाए हो छट पूजा आए न हिनजे हिसाब सां मुखे थोड़ो वंञणो आ त पो लॉन्ग रुट आ हिन लाए ऐं नॉन एसी में ॾिसो ना वधीक सुठो भईया मुखे चारि टिकेटूं खपनि हा छोकी पो आ न छट पूजा हिन लाए थोड़ो लेट थी वियोमि हिन लाए टिकेट कढायण लाए छा त चओ घणी वेटींग आ तहांजे हिसाब सां थींदो कन्फॉर्म भले तां छाता चओ बले हिऊं हुजे या एसीअ में आए ॾिसो एसीअ में हुजे त अच्छा हा बट सूपर फास्ट में आ इयो हा ट्रेन केड़ी आ अच्छा हां त बले थोड़ो घटि न थींदो हाणे हा त तहांजी कमिशन घणी पो न अचण जी अचण जी करायणी आ पंजवीहु तारीक जी ॾिसो ना सूपर फास्ट में हा सूपर फास्ट में ॾिसो कि मुखे कमु बि कमु ते बि वंञणो आ न छवीह तारीक त हिन हिसाब सां मुखे ॾिसो हा पंद्रहा वञणी आ पंजवीहु अचणी आ

ॾींअं जो आए या बीहो तां कटिजो न मां ॿुधायां तो तहांखे पूछी करे भेण न न मां पूछी वठां न कंफर्म हुजे त तहांखे चवंदुमि फालतू में तहांखे बि परेशान छो कयां भईया

ओके